हाँ बोलिए नमस्कार नमस्कार क्या आपको क्या जरूरत है हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ यमुना आपकाे यमुना ब्रिज पर उतरना है कि और कहीं तो वहाँ का आपको पाँच हज़ार रुपये लगेंगे पैसा ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ भाई पैसा तो ठीक कह रहा हूँ आप सुबह कइ बजे आना है और कब तक लौटना है आपको ठीक है ठीक है आप समय का ध्यान दीजिएगा नहीं नहीं अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा हजार रुपये और बढ़ जाएंगे नहीं सब सर अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो क्या होगा आप ही बताइए

ठीक है उसकी जिम्मेदारी हमारा है नहीं कोई जिम्मे कोई दिक्कत नहीं होगी जो दिक्कत होगी उसकी जिम्मेदारी हमारा है ठीक है तो आप समय से तैयार रहना ठीक है तो ठीक है हम छः बजे आ जाएंगे आपके यहाँ ठीक है आपको खूब पूरे शहर तक घूमा देंगे हम